आखिनाय एबा महर बोनायखौ आङो फरायसालि गुदि फरायसालि समावनो सोलोंदोंमोन फ्राय जोङो गुदि फरायसालियाव फरायनाय समाव फिथाइ सामथाय बा मिथिंगा बबेबा फिफां हाजो हाला जों बेखौ फ्राय जोङो आखिनायखौ मोनोमोन दा आङो फरायसालियावनो आखिनाय एबा महर बोनायखौ सोलोंदोंमोन आं मोजां मोननाय सासे आखिगिरि एबा महर बोगिरिनि मुङा लिउनाददाबेनसि बिथाङा सासे राफोद महरगिरिमोन बिथाङा मनालिसानि मिनिनाय बेखौ आखिदोंमोन